जी हाँ मैं वर्तमान में बहुत सारे प्रसिद्ध डांसिंग यूट्यूब चैनल और टी वी शो देखता हूँ जिनमें मुझे एक प्रसिद्ध डांसिंग यूट्यूब चैनल है भगवान श्री कृष्ण अवतार और टी वी शो में है हरे कृष्णा हरे रामा ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये विडियो पारंपरिक नृत्य और हमारे समाज में होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में दिखाते हैं और इन शो में हमे हमारे जन्म से और मृत्यु तक का वर्णन बताया जाता है इनमें सिर्फ भगवान के बारे में बताते हैं और भगवान किस तरीके से अपने जन्म व्यतीत किया इसके बारे में भी बताते हैं तो इससे हमे बहुत कुछ हमारे जीवन में सीखने को मिलता है